मवैया इंदिरा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हज़रतगंज अमौसी राजाजीपुरम अलीगंज महानगर निशादगंज मुरली नगर जानकीपुरम रकाबगंज नवाबगंज मौलवीगंज अमीनाबाद केसरबाग चारबाग गोलागंज नज़रबाग लालबाग कृष्ना नगर